उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से ही मतलब आगे हैं और काफ़ी ज़्यादा है यहाँ के बच्चे मेहनत करते हैं और यहाँ के माने जाने मतलब काफ़ी ज़्यादा वह है जैसे कि ई इलाहाबाद बहुत ज़्यादा वह माना जाना वह सिटी है पढ़ाई के क्षेत्र में तो वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और करियर के लिए मतलब लड़कों के एक यही मतलब उपाय है कि मतलब कि जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतना अच्छा आपका करियर होगा और पढ़ाई के साथ साथ मतलब अगर गाँव में रहकर मतलब बच्चे उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते उनको बहुत ज़्यादा काम घर पर काम फ़िर पढ़ाई फ़िर काम तो उनमें ज़्यादातर डिस्टर्ब हो जाते हैं इधर उधर मतलब थोड़ा बहुत इससे उनका मन भट भटकने लगता है तो इसलिए मतलब बच्चे ज़्यादातर हॉस्टल वगैरह या फ़िर कहीं बाहर ही रहकर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि वह लोग अपनी वहीं इलाहाबाद और बनारस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस दो ही जगह हैं ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वह इलाहाबाद ही चले जाते हैं और गाँव में जो है तो पढ़ने लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पढ़ाई फ़िर कोचिंग फ़िर यह फ़िर स्कूल फ़िर कॉलेज फ़िर यहाँ ऐसा वैसा इसमें डिस्टरबेंस ज़्यादा हो जाता है कोई आसपास में काल कालेज वगैरह है नहीं गाँव में बहुत ज़्यादा है तो इंटर तक स्कूल है और डिग्री कॉलेज वगैराह जो है वह दूर हैं ना तो जाने में ट्रेवलिंग करने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इसलिए यह पढ़ाई ओढ़ाई की क्षेत्र में तो यू पी आगे है और शिक्षा योग्यता में यू पी बहुत आगे है थोड़ा बहुत नहीं और इसके बाद